जुनारफोरनि आबादजों लोगोसेथ' बिदिनो उफ्रा फालांगि खालामजानाया जाहैबाय मोसौफोरखौ बिदिनो फिसा मोसौ गाय फिसिनानै मोसौ फिसाफोरखौबो फानजायो आरो लोगोसे बिदिनो अमाफोरखौबो अमा फिसा जाहोनानै फानजायो दाउआबो बिदिनो दाउखौबो दाउदैखौ बिदै दाउदैखौ फिसा ग'होनानैहाय बिदिनो फानजायो ओमफ्राय आरो बेनि अनगायैबोथ' मेरला बिदिनो बायदिसिना उफ्रा दिहुननानै फानजायो आरो बिदिनो गयफोर बा फुख्रि बिदिनो जोंहा गयबो दङ गयावबो बिदिनो बोसोरावहाय गया बारा बांद्राय बुरजा गैया बिदिनो जोंना बिगानैसो जागोन आरो गया बिग हायाबो बारा बुरजा गैखायानालाय ओमफ्राय बिगानैसोल' दं आरो ओमफ्राय बेयाव बोसोराव बिदिनो माबा नै लाख सो फैनाय जायो माने गयनि दामाबो दा एसे बुरजायानो थांबाय नालाय सेरसेयावनो ब्रैजि ब्रैजिबा मोननाय जायो ओंखायनो बोसोराव बिदिनो नै लाखसोआ मोनो आरो गयाथ' जेनेबा बोसोराव खेबसेल' मोननाय जायो नालाय ओमफ्राय बिदिनो फुख्रिबो दङ जोंहा ओमफ्राय फुख्रियाबो एसे गुवारानो ओमफ्राय बे फुख्रिखौबो जेनेबा दा बैसागुनि दै जागायजेनबानो ना फिसा दोननोसै बे नाखौहाय गिदिर खालामनानैहाय जोङो मेसें समबा फानहैयो आरो ओमफ्राय मेसें समाव बिदिनो मासे नायानो जेनेबा सेरसेआवथ' फिसा समाव सेरसेआवथ' एसे बुरजायैनो गाखोयो नालाय ओमफ्राय सोरबा ओ बेयावथ' खैथा दं बेखौ हिसाबखौ आं लाफेराखै ओमफ्राय बिदिनो मासेनो देरनानै बे फुख्रियाव होनाय लोगो लोगोथ' नाया नानो बिदिनो जोङो गुन्दै बायदिसिना होनानै नाखौ फेदेरबाय फेदेरनानैहाय जोङो नाखौहाय मासेआव बिदिनो सोरबा बाजौ ग्राम बा नैजौ बाजि ग्राम बेफोरबायदि देरो मासेयाव नाया ओमफ्राय बिदिनो जोङो मेसेंआव फाननानै बिदिनो मुलाम्फा मोनहैयो आरो

बिदिनो

दा उल खुन्दुंनि अनगायैबो बिदिनो जों माने उफ्रा दिहुनथाय दिहुनजायो मा माबोरै होनोबा जोङो जिफोर बा जिफोर दानानै बा माबा बिदिनो जि दानानैबो जोङो बिदि फाननानै माखासे मुलाम्फा दिहुननो हायो आरो ओमफ्राय बिदिनो थालिरफोर गायनानैबो थालिरफ्रावबो जोङो बिदिनो थालिर फिथाय फाननानै थालिर फि़थाय फाननानैबो जों माखासे बिदिनो मुलाम्फा दिहुननो हायो